असां चारि ई भेनरूं अमृतसर जी टिकेट इए अमृतसर जी यात्रा करणु वञणु वारा हुआसीं पर हिकु भेणु रहंदी हुई दोराची मां रहां सूरत हिक रहे पाली हिक रहे चितौड़ वरी हिक भेणु नीमज मुंहिंजी भेण जो छोकिरो न ॾिसी सघंदो आहे ॿ साल थिया आहिनि त उन जे सदिके असांखे बि चयईं अमृतसर हलूं त गुरू कृपा कंदो असुर जो रात जो असुर जो रोज़ सनान हुते कंदो न दरबार साहिब जे हुते त फ़ाइदो पइजी वेंदसि त असां सभिनि वियूं चयोसीं ठीकु आहे तुंहिंजे करे असांजो बि थी वेंदो त असां सभु वियासीं त धोराजीअ वारी भेण कीअं अचे उन जो घोट बि थोरो अखियुनि खां घटि ॾिसंदो आहे त चए पियो मां बि हलां उन खे गुरूअ ते विश्वास आहे उहो हींअर ॿ साल थिया आहिनि खाली सरदार थियो आहे उन खे बि हुई त संग में मौज ईंदी त दोराजी खां हिक ॾींहुं अॻु आहिया मूं वटि मां ऐं मुंहिंजी भेणु दोराजीअ वारी मुंहिंजो भेणियो असां टई वियासीं सूरत खां रतलाम ते मुंहिंजी भेनर गॾिजणियू हुयूं उन्हनि खे हुतां खां टिकेट हुई ट्रेन उहा ई हुई पर गॾु थियासीं पर दॿो बि अलॻि अलॻि हुओ उहे बि रोटियूं खणी आहिया असां बि खणी आहियासीं सलाह सां उन्हनि चयो तव्हां खोराक करे अचिजो असां रोटी करे ईंदासीं रोटीअ में करेला भाॼियूं एॾी मौज अची वई पर दॿो बि अलॻि अलॻि हुओ पर अंदरु ई अंदरु दॿो हूंदो आहे त ञूं पिया चऊं पिया इहो असांजो घरु तव्हांजो घरु हेॾी मौज कईसीं मैज कईसीं ख़बर ई न पई त कीअं अमृतसर अची वियो अमृतसर पहुतासीं त हुते रिक्षा वारा सम्झनि ई न नओ ॾिसी करे असां खां इलाही पैसा पिया घुरनि पर गुरूअ जी कृपा सां अहिड़ो मस्तु रिक्षा वारो मिली वियो चयईं तव्हांखे बिल्कुलु सुठे अघ में पहुचाए छॾींदुमि छो त ॿई मर्द हुआ त थोरो डिफीकल्ट आहे असां चारि भेनरूं हुआसीं त हुते पहुतासीं त पहिरियों ई कंहिं ॻाल्हाए छॾियो हुओ मुंहिंजे मासीअ जे पुटु त हिन न हिन रूम में लाइजो पर हुन रूम में खाली न हुओ पोइ वरी ॿिए रूम में वियासीं पो हुते वरी सुठो लॻो पोइ रात हुते कढीसीं पर हर मंदर साहिब थोरो परे पियो लॻे इनीअ हिसाब सां पोइ वरी सुबुह जो वियासीं थोरी लेट त थी वई नवा नवा हुआसीं विया नासे पोइ बि हिमत कईसीं त पोइ सुबुह जो वियासीं त चवनि हिते तव्हांखे वेझो रूम मिली वेंदो कोशिश इलाही कईसीं त असांखे चयईं एन हिन ऑफिस में हिन न हिन बजे अचिजो ॾह बजे सुबुह जो त तव्हांखे शाम जो छह ताईं मिली वेंदो त असां मां ऐं मुंजी भेणु वियासीं त पोइ रूम ॾिननि पर चवनि इहा न ॿिन ॾींहनि जे लाइ ॾींदासीं वधारे न असांखे अठ ॾींंहं रहिणो हुओ इन हिसाब सां पोइ बि आहे न ॿिन ॾींहनि में बि रोज़ जा पंज सौ रुपिया हुआ रूम हिकु ई पर सभु पंज ई छह ई माणू गॾु रहूं खाली ॿ जो पलंग लेट्रिन बाथरूम बि उन में ई पोइ बि चयोसीं ठीकु आहे हाणे ॿ ॾींहं थी विया मुंहिंजे भाणेजे हुननि खे त अठनि ॾींहनि जो चयो हुओ की त भई सनान करण जो त पोइ बि चयोसीं पोइ रोज़ ॿ ॾींहं थिया टे ॾींहं आहियो ऑफिस वारो चए थो ख़ाली कयो त असां चयो ख़ाली करे केॾे वेंदासीं असांखे ॿ ॾींहं वधीक ॾियो वरी उन्हनि असांखे ॾिनो रोज असुर जो वेंदा हुआसीं टी बजे उथंदा हुआसीं हुते सनानु पाणी करे पोइ वरी गुरूअ जी इहा जेका झांकी लॻंदी आहे उन जो दर्शन रोज़ु कंदा हुआसीं कणा प्रसाद बि रोज़ु मस्तु वरताइजंदो हुओ अरदास थींदी हुई रोज़ू उते सुखमनी बि पढ़ंदा हुआसीं वरी मंझंदि जो हिक खां पोइ वरी रिक्षा बारो सुठो मिली वियो हिकु खाम पोइ वरी ॿिया मंदरु ॾिसी आहियासीं हर हिक मंदर में जिते बि वञूं हुते चारि ॾींहं लॻी विया हर मंदर में वञूं त हुते लंगर त हुजे ई लंगर माना कोई बि हीअं शुक्रु आहे साईंअ जो सची में जाते ताते लंगर त हुआ ई हुआ प्रसाद चखे वञो एॾी प्यारु एॾो सिक असां उन्हनि जा छा लॻूं पर गुरूअ जी कृपा सां सची में एॾो असांखे थिए ई न पियो त असां अंजान शहर में आहिया आहियूं पोइ हुतां वरी साॻो हीअं ई अचूं वरी आरतार चयई विच में अची मुंहिंजी भेण चयईं चौपेरो मस्तु लॻंदो आहे दीप सिंग जो उते वियासीं एॾी संगत ॿारहं खां वठी चईं बजे ताईं चौबरो हूंदो आहे रेवार जो चयईं उहो करे पोइ जि अचिजो त असांखे रोज़ इहा ऑफिस वारो हैरान करे ॿ ॾींहं थियनि वरी चए ख़ाली कयो वरी चयूं असां न इन ई रूम खे असांखे भले सौ ॿ सौ रुपिया चयईं न पैसा त उहे ई लॻंदा पर तव्हांखे ख़ाली करिणो आहे वरी दया अची वञनि वरी असांखे ॾई छॾनि त इहो बि गुरूअ जी कृपा आहे सची में पोइ असां अठ ॾींहं थी विया पोइ असां हिकिड़े ॾीहुं वरी असांखे शाम जो वञिणो हुओ त चयईं मंझंदि जो ॿारहं बजे तव्हांखे ख़ाली करे ई ॾियणो पवंदो रूम पर चयोसीं असांखे शाम जो आहे त असांखे फ्री में लॉकर ॾिननि चवनि था सामान हिते रखो भले शाम यो छह बजे वञिजो इहा बि ॾिसो न त किथे सामान खणे घुमणु वञूं हा पर रोज़ शाम जो वेंदा हुआसीं पर सॼी बाज़ारि जिते बि घुमणु वञूं अप्र हे अरदास रहरास रहरास साहिब जिते तिते ॿुधण लाइ मिलंदो हुओ ॼण हुओ सची में अमृतसर ईअं न जिते बि ख़रीदी बि कयूं कुझ बि कयूं त उहा हर मंदर साहिब जी उहो रहरास ऐं उहा गुरॿाणी इहा ॿारहं ई कलाक हलंदी हुई सुबुह जो तोड़े शाम जो शाम जो छह खां वठी चालू थींदी हुई राति जा अठ साढा अठ नव थियनि पोइ सभु कोई ऐं सुबुह जा टे ई न थियनि त छा शेवा में उते पाणीअ ये पाणी बि अहिड़ो मस्त ॾियनि कटोरो पियूं पाणीअ जो त वरी धुइनि साफ़ कनि हेॾा कटोरा पिया हुजनि शेवा त अथक हुई चई खणी बसि कर असां घर में बि एॾी शेवा न असांखे स्वच्छता न मिली हुजे पर हुते एॾी मौज आई एॾी मौज आई बसि ईअं थींदो आहे मन त पो हुते वञजे और हर साल वञिजे पर हाणे जॾहिं गुरू घुराए वरी असां इहे रिटर्न टिकेटूं ई न पयूं थियनि करायूं त सही मुंहिंजे छोकिरे हितां मोहित पर टिकेट असांखे ऑनलाइन न मिली हूअं मिलियूं हितां सूरत जूं इन में हाणे टिकेटूं अचनि कीअं उते सरदारनि खे चयोसीं असांजी हीअ ॻाल्हि हीअं आहे उते हुया ट्रेन ते असां कलाक अॻु पहुतासीं पर ट्रेन अची वई असांखे ईअं त कोई वांदो न ईंदो त टीटीअ चयईं मां अचांव थो पर टीटीअ चयईं मां हितां खां पूरो आहियां आहियो ई न उहो टीटी ॿियो चढ़ियो त उहो चए तव्हांखे ॾंढु भरिणो पवंदो तव्हांखे हीअ टिकेट न हलंदी मों सूरत पियूं आहिनि फोन में न हलंदियूं भई असांखे साक्षात ॾेखारियो उए त कीअं थियन पो नेठ असांखे लोकल दॿे में पंज मिंटे लाइ असांखे फेरिणो पयो एॾी माना दौड़ दाऊं कईससीं पर वरी बि पहुची वियासीं लोकल दॿे में थोरो हैरान बि थियासीं ॿ टे टीटी आहिया उहे बार बार चवनि किथे टिकेट त उहो फोन में ॾेखारूं पिया पर गुरूअ जी कृपा अहिड़ी थी ॿियनि खां वरी बि ॾंढ वंढ वरतन असांखे चयोसेन इहे ॿई हीअं आहिनि हेंडीकेप आहिनि असां लेडिस आहियूं हिनन खे नीमच वञिणो आ अऊं असांखे सूरत अचिणो आ पो इने हिसाब सां पो वरी उए रतलाम लई विया सुख सां रतलाम खां पो बि थोड़ो भउ हुयो टीटी त हर राज्य में हर शहर ते अलॻ अलॻ पिया अचन पर गुरुअ ई दया सां असां रतलाम खां चढ़िया हुआसीं उहो धार थी विय़ूं पोइ च हुआसीं असां टे ॼणा पर टीटी आहियो ई कोन बसि त मुंहिंजो भेणियो चए पियो अरदास कयो गुरू घटि में वेहंदो कुझ बि पर अड़चन न थींदी गुरू असां सां गॾु आहे बसि पोइ विश्वास रखियोसीं अरदास सुखमनी जा जपजी साहिब उन में ई नाम सिमरन कंदा पिया अचूं गुरूअ जी कृपा सां अची सूरत पहुतासीं त हुते कंहिं चयो लटा बि पूरा खणी वञिजो पंहिंजा हुते लटा बि न धुइजो जेको बि लटो हुते धुईंदो उहो मर घरु अची कढिबी आहे ॿाहिरि भई उते न धुइबो आहे लटो त हुते लटा बि न धोतासीं हेॾा थेला हुआ सभिनि खे हर कंहिंजा थेला वधीक थी विया छो त अठ ॾह ॾींहं थी विया त इन हिसाब सां पोइ वरी असां हो लटा बि न धोता हासे त थेला बि ॻरां ॾाढा हा त मुंहिंजो भेण भेणियो चयोमांसि हिकु रति टिकी पोइ वञो सूरत त चवनि पिया न न ऐं असां सिधो घरु वञूं नी करे आहिया आहियूं यात्रा त पंहिंजे घरु बर्कत खणी वञूं असांजे घर बर्कत कीअं तव्हांखे ॾई वञूं पोइ वरी प्राइवेट बस लाइ मुंहिंजे छोकिरे खे चयो पर ॾाढी ॾुखी पई टिकेट मिले मिले ई न पई पर गुरूअ जी कृपा सां वरी मिलियसि पर ॿ कलाक लॻी विया लेट थी वई नवे बजे जा लथल साढे यारहं बजे उन्हनि खे टिकेट मिली ॿारहं साढे ॿारहं इहे रवाना थिया त इहे धोराजीअ सुख सां छह साढे छह पहुता होॾे रतलाम वारी बि नीमच वारी बि उते भाणेजो हुन खे वठण आहियो छो जो उहा मुंहिंजी भेण जेके ॿई भेनरूं हुयूं त हुन नंढे भाणेजे खे कीअं संभालिनि हेंडीकेप हुओ त इन हिसाब सां ॿियो भाणेजो आहियो उहो रतलाम खां नीमच खां रतलाम आहियो उन्हनि खे वठी वियो असांखे रोटी पाणी खारायईं प्यारु कयईं मुंहिंजी भेण जो हुते जनम ॾींहं बि मल्हायोसीं असां अमृत्सर पोइ चुप में गिफ्ट बि वरितीसीं हिकु मंदर ॾिए वियासीं पोइ गिफ्ट वरितीसीं उहा राति ॾिनीसीं सरप्राईज़ ॾिनीसीं त ॾाढी ख़ुशि थी वई मुंहिंजी भेणु मुंहिंजी भाणेजी हली उहा बि ॾाढो मैकू ख़ुशि थी वई त इलाही फोटा बि कढायासीं एॾी मौज अची वई ॼण ईअं पियो थिए त घर अचूं ई न पर सची में एॾी मौज अची वई त हिकु भेरो त साल में ज़रूरु वञिजे पंहिंजे कुटुंब सां पांजपाईअ में ॾाढी मौज पई लॻे हुते त रोज सुबुह जो टे थिए टे थियनि अढाई बजे सभ को उथी वञे ऐं अमृत वेले में उथी सनान करे कन एॾो माना कोसो पाणी जी त ज़रूरी न हुजे त ज़रूरी न हुजे थधे सां कयूं पिया त बि सी न पियो पए पर असांजी माइयुनि जो त अलॻि ई हुओ सनान जो जेको कुंड हुते बि एॾी गर्दी अढाई बजे खां गर्दी थिए सुबुह जो छह साढे छह ताईं सनान जो वारो अचे जेको सवेर वञे उन खे सवेर सनान करण जो मौको मिले पर एॾी मौज ईंदी आई ज़ंजीर खणी करे ऐं उन में टुॿिकियूं लॻायूं सभ को ॼण पंहिंजो पियो लॻे कोई किथां अचे पियो कोई किथां पियो अचे पर सभु पंहिंजा ई पिया लॻनि एॾो माना मौज पई अचे बसि चई खणी बसि कर पोइ असां घर पहुतासीं त बि महीनो त सॼो बसि उहो ई यादियूं पियूं अचनि उहो ई पियो थिए त हींअर हीअं हिते हुआसीं वरी हुते हासे हीअंर हुते रिक्शा में हुते पिया घुमूं हिकु झूलता मंदिर हुओ हुते मुंहिंजी भेणु अरदास कयईं सच में हुते उहो भित हिले पई जिते भई माना मनु हिले त हुते माना भित हिली सची में ईअं लॻे पियो ॼाण भित किरी हुते माण्हू मापी बि न पिया सघनि ॾहनि खां मथे माण्हू मथे ॾाकणि बि अहिड़ी ॾुखी हुई केर चढ़ी बि न पियो सघे लहण बि ॾाढी मुश्किल ई सां हुई पर अरदास पूरी थिए ई न इन खां अॻु उहे झूलता मंदर बि चवंदा आहिनि झूलता गुरुद्वारा त हुन में वियासीं सची में हुते अरदास अञा पूरी थी कोन सच में ॼण इअं लॻे पियो त भई दुॾिको आहियो ॼाण असां भूकंप आहियो हुजे साक्षात थिए पियो माना मनु पंहिंजो जीअं हिलंदो आहे तीअं हुते उओ सची में अॼ बि आहे एॾा हजार साल थिया आहिनि अमृतसर जो इहो हर मंदर साहिब ठहियो आहे त पर एॾी महिमा ॾाढी सुठी आहे तंहिंखां उहो रिक्शा वारो बि असांखे अहिड़ो मस्तु मिली वियो सॼी गुरूअ जी महिमा कंदो हलियो ऐं हर मंदर जी हर हिकु महिमा अलॻि अलॻि ॿुधाए पियो दीप सिंग जो ॿुधायईं सीस हिते कटिजो हुओ हिते धड़ हुअसि हिते हीउ धड़ सॼो वरी जीअं उते जिते सीस कटियो हुयो ऐं धड़ हुओ त उहो धड़ वारो बि सॼो ॾेखायईं असांखे दर्शन करायईं ऐं जेको सीस जिते रखियल हुओ उते सॼो इहो कांच जो ठहियलु आहे मंदरु हुते रोज़ ॾीओ ॿरंदो आहे अखंड हुतां जी घी तव्हां खणी करे हिन में विझो उतां खणी वञो चालीह ॾींहं तव्हां घी हणंदव त ॾिसिजो अखियुनि जी रौशनी ज़रूरु ईंदसि सची में पोइ उहो बि कयोसीं असां घी पंहिंजो वठी जिते बि शेवा हुजे हर मंदर में हर शइ मिले पई भई जेको बि तव्हांखे ॾियणो हुजे थोरो फूल न फूल नी पांधड़ी हितां त असां न खनी वञूं हेॾा भाड़ हुते हुते पैसन सां वठी करे गुरू जेको ॾियाराए पियो हुन प्रसाद में लंगर में ॾई पिया सघूं कोई तेल कोई दाल ॾिए कोई चांवर ॾिए सभु हुते मौज अची वई ॾाढी